मच्छरसँ होय वाला बीमारी जेनाकि डेंगू बोखार आ मलेरिया एहिसे बचेके लिए लोग बहुत तरहकेँ प्रयास कए रहल यऽ सरकारों एहिमे जुड़ल छै कि जगह जगह मच्छर भगाबैवला छिड़काव कए रहल छै तहि दुआरे साफ सफाई करवा रहल छै गन्दगीसे बचय लऽ कहै छै लोककेँ गन्दगी नहि फैलावै लऽ कहै छै जगह जगह कूड़ादान लगाओल गेलय हन जेमे जेभी यदि गन्दगी छै ओकरा ओहिमे फेकय ला कहि रहल छै लोकलकेँ तऽ एहिसभकेँ तऽ भइए रहल छै साथ ही साथ लोग भी सतर्क छै जे कोनो भी क्रियासे हमरा मच्छर नहि काटय कोनो भी कारणसँ ओहिके लेल लोग मच्छरदानीके उपयोग करय छै आओर आओर भी मच्छर भगावैवला यन्त्र सभ कुछ इलेट्रॉनिक यन्त्रसभ भी छै तऽ ओकरो लोग यूज कए कऽ उपयोग कए कऽ जे छै से मतलब एहिसँ बचि रहल छै तऽ सरकार भी आओर भी योजनासभ चला रहल छै जाहिके लेल जे छै से एहिसँ होयवला बोखारसँ बचल जा सके हॉस्पिटलमे एकर इलाज भी उपलब्ध करवावयके प्रयास कयल जा रहल छै